آج میں ویجیٹبل مارکیٹ گیا مارکیٹ میں گئے تو مجھے الگ الگ طریقے کے لوگ سے مجھے الگ الگ پوچھے میں نے پوچھا کہ کیوں سر یہ بھنڈی کا ریٹ کیا ہے تو وہ بولتے الگ اور وہ آلو کا ریٹ کیا ہے بولے تو وہ بات بولتے یہ الگ ہے مجھے ترئی کا ریٹ بولے تو مجھے بینگن بھی بولے تو وہ ایسا بولتے کیوں سر یہ ریٹس کیا ہیں بولیے ایک منٹ میڈم اب دوسرے کسٹمر کو دیکھ رہا ہوں میں اگر وہ کسٹمر چھوٹ گیا تو میرے کو بہت بڑا پرابلم ہو جائیں گا کیوں بولے تو آپ تو تھوڑا آٹئم لے رہیں وہ کسٹمر میرے کو زیادہ ڈیلی کا کسٹمر ہے میرا اگر میں آپ کو ایک چیز دوں گا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس ٹائم پہلے وہ کسٹمر اٹینڈ کرکے میں آپ کو ٹھیک ہے آپ ایک جنے کی وہ رکھتے ویسا ہی تو آپ دوسرے کو بھی رکھ لینا بھائی ایک اکیلے چار کسٹمر آئے تو کیسا دیکھ سکتے اسکیوز می میڈم یہ میرا ڈیلی کا ہے میڈم میں ایک سے چار کسٹمر اٹینڈ کر سکتا ہوں میں آپ کو اکیلے نہیں میڈم ٹھیک ہے بھیا